मुर्गा पालन आर ई जे मखानक खेतीसभ होइ छै आर ई सभमे लोकके सुविधा होइ छै ई तऽ हर मतलब गाँवसभमे होइते रहै छै मुर्गी पालन मखानके आर ई जे छै गाममे गाँवमे होईते रहै छै आर